लकिड़ीअ जी कुर्सी तमामु सुठी ऐं सुहिणी हूंदी आहे ऐं मां हिकु सैलो जी कुर्सी वरिती ॾाढी सुठी डिजाइन हुयसि ऐं ॾाढी सुहिणे नमूने असां हुन ते वेहंदा आहियूं त न हिलंदी आहे न डुलंदी आहे ऐं सालनि खां वठी असां वटि आहे ॾाढी मजबूती सां अञा बि सुठी तरीक़े सां हले थी ऐं लकिड़ी बि ॾाढी मज़बूत ऐं ॾाढी सुठी अथस ऐं ॾाढी सुठी निकिती आहे ऐं लकिड़ी बि काफ़ी सुठी मज़बूत अथस ऐं पावा बि उन जा गोल अथस ऐं पोयां डिजाइन ठहियल अथस उन जी मोर जी सैलो जी कुर्सी आहे